हां जी महाराज हां जी जी सनाओ हां तां महाराज खुश रवो महाराज खुश रवो सनाओ केह् हाल चाल ऐ होर ठीक ठाक घर ठीक ठाक नां होर सस्स तेरी ठीक ऐ नी अच्छा होर सब जागत जुगत कुड़ियां सब ठीक न अच्छा सनाओ अच्छा सनाओ गल्ल अच्छा अच्छा नां नां नां में नी दित्ता ध्यान भाई असें तोआईं मंदर मसीदें गै रौह्ना गेदे ध्यान कुत्थै देने कक्ख बी नेईं ते हां नेईं नेईं ओह् ते कराना गै पौना भाई ओह् कराना पौना मिस्त्री गी सद्धने आं मिस्त्री गी सद्धियै ते पैह्लें दस्सना पौना फ्ही दस्सियै ते फ्ही ओह्दा केह् नांऽ ओह् जिन्ना समान लिखी देग जिन्ना समान लिखी देग ते फ्ही ओह् समान आह्नना पौना पैह्ले मिस्त्री हा लखाना पौंदा फ्ही ओह् समान जेह्ड़ा लिखी देग फ्ही ओह् औना इत्थें अंदरा आह्नना साढ़े मकान बी इत्थै गै न इत्थें गलियें च गै ओह् बी नी हैन कोई ढंगै दे कुदै सड़कै पर होन तां भाई हां चलो ढोआई बी बचदी इद्धर ढोआई बी पौनी ऐ भाई ते ओह् आपूं सिरै चकोइयै आई नी सकदा अदे नेईं तां पैह्ले पैह्ले आई जंदा हा हून नेईं आई सकदा अते ओह् केह् आखदे ओह् केह् नांऽ फ्ही ओह् चलो कुसै लान्ने आं मजदूरै गी फ्ही ओह् समान हां अच्छा चलो ठीक ऐ फिर ठीक ऐ अच्छा जी